ہلو جی جی جی بتائیے

بریانی اس ٹائم ہے سکس ہنڈریڈ روپی کے جی جی گلاب جامن ہے ٹو ہنڈریڈ روپیز کے جی لڈو ہیں ون ففٹی روپی کے جی تھری ہنڈریڈ روپیز کے جی جی ہو جائے گا ڈسکاؤنٹ آپ جیسا ورائیں گی اگر ہاں ٹھیک لگے گا تو جیسا آپ اپنے حساب سے بتا دیجیے آپ کو کتنا ڈسکاؤنٹ چاہیے جی کتنا دے دیں کیا آپ کو چاہیے لڈو چاہیے رس ملائی چاہیے کہ گلاب جامن کیا چاہیے کتنے کتنے کے جی جی دو کلو آپ کو بارہ سو کی پڑے گی جی دیکھیے اگر ڈسکاؤنٹ کریں گے تو ایسا اوتھینٹک ٹیسٹ آپ کو نہیں ملے گا اور ود آؤٹ ڈسکاؤنٹ کے لیجیے تو فل اپنا وہی بریانی آپ کو ملے گی جی ٹھیک ہے آپ کو مل جائے گی اور باقی رس ملائی آپ کو کتنی چاہیے رس ملائی کتنی چاہیے آپ کو کتنی ایک کلو اور گلاب جامن اور لڈو جی آپ کو کب تک کے چاہیے ہے ابھی چاہیے مطلب تھوڑا ٹائی جی ہاں ابھی اتنی جلدی نہیں بن پائے گا کیونکہ ہم لوگ فریش بناتے ہیں نا تو فریش بنانے میں ٹائم لگے گا مطلب آپ مان کے چلیے دو تین گھنٹے تو لگیں گے ہی لگیں گے لیکن ہمارے وہاں کا ٹیسٹ تو بہت اچھا ہوگا جی جی جی جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ کا سامان آ جائے گا بائے